मार्केट से हमने चादर लाया था वो चादर अच्छी नहीं थी क्योंकि ओढ़ने के बाद वो चादर फट गयी बहुत जल्दी जो है कि फट गयी हम नये मार्केट में देखा तो दुकानदार बोला बहुत अच्छा चादर है ले लो बहुत ज़्यादे दिन चलेगा लेकिन लाने के बाद क्या हुआ कि वो चादर अपने आप जो है कि अच्छी नहीं थी वो फट गयी चादर ठीक नहीं थी इसलिए उसको क्या किया फेंक दिया वो चादर अच्छा नहीं दिया दुकानदार ने हमको पैसा ठग दिया बोल के अच्छा है ले लो चादर लेकिन वो चादर अच्छी नहीं थी इसलिए उस चादर को को फेंक दिया वो चादर ठीक है चादर